हाँ अब की युवा पीढ़ी के बजाए पिछली पीढ़ियाँ काफ़ी धार्मिक थीं क्योंकि वह पिछली पीढ़ियाँ वाले लोग भगवान को मानते थे और सभी लोग भगवान की पूजा पाठ करते थे और अब की युवा पीढ़ी है वो पाठ पूजा भी नहीं करती और नशे पते में लगे रेहते हैं इस लिए वह धार्मिक को कम समझते हैं काफ़ी कम लोग हैं इस युवा पीढ़ी में जो धर्म की ओर बढ़ रहे हैं नहीं सभी लोग नशे पते में और अत्याचार की तरफ़ बढ़ रहे हैं पुरानी पीढ़ियाँ थीं वो धर्म की ओर बढ़ती थी कोई भी अत्याचार की ओर कदम नहीं उठाता था क्योंकि अत्याचार अहिंसक लगता था उन्हें और वह अपने असूलों के ख़िलाफ़ संस्कृति के ख़िलाफ़ नहीं जाते थे और समाज की बातें मानते थे अब की युवा पीढ़ी है ना तो समाज की मानती है ना धर्म को समझती है सिर्फ़ अत्याचार में लगे हुए हैं